हेलो जी बोलिए आप फोन लेना है किस कंपनी का वीवो में कौन सा वी सत्ताईस नया टॉप मॉडल जी सबसे बढ़िया मॉडल है वीवो का ये जी अभी है हमारे पास नया लॉन्च हुआ है बढ़िया फोन है सबसे बढ़िया मॉडल है वीवो का ये छ एक सौ अठाईस रेम रोम है इसकी ना ज़्यादा रेम रोम का क्या करोगे उसका आप थोड़े वो थोड़ी करना है ज़्यादा फिलिम भरके रखोगे उसमें छ एक सौ अठाईस काफ़ी है आठ दो छप्पन में अभी सत्ताईस नहीं है नहीं मॉडल ही नहीं आया अभी अभी छ एक सौ अठाईस में आया है नया मॉडल और आप चाहे तो आठ एक सौ अठाईस मैं भी ले सकते हैं ऐसे हाँ अलग फीचर्स है इसमें कैमरे की क्वालिटी बहुत ही शानदार है कैमरा इसमें चौसठ मेगापिक्सल का ही है लेकिन जिन और मोबाइलो में चौसठ मेगापिक्सल का कैमरे आता है ना उनसे बेहतर है यह बढ़िया क्वालिटी का कैमरा है क्या फ्रंट है तेरह पाँच के हाँ हाँ माइक्रोफोन वाला सिस्टम सब कुछ है काफ़ी अच्छा फोन है छः हज़ार एम एच की बैटरी है इसकी हाँ हाँ डिस्प्ले पर है इसका फिंगरप्रिंट हाँ सिक्योरिटी ऑफ की वजह हार्ड है इसमें सिक्योरिटी तोड़ने में काफ़ी मुश्किल आती है इसमें लोगों को लेकिन सबसे बढ़िया फोन है ये बढ़िया सनेपड्रैगन बारह सौ वो है इसमें प्रोसेसर बढ़िया प्रोसेसर है अच्छा फोन है एकदम स्मूथ सिंपल बिल्कुल हाँ हाँ प्लेन डिस्प्ले बिल्कुल फिंगर वाली चार्जर तैंतीस में तैंतीस डेढ़ एक घंटे में

तो आप ई एम आई पे लोगे या सीधा कैश हाँ ई एम आई पे लोगे तो आपको दो हज़ार रुपए महंगा पड़ेगा ये और कैश लोगे तो दो हज़ार रुपए जो आपके एक्स्ट्रा लगेंगे रहे बच जाएंगे आपके पास ठीक आजाइये यहाँ पे कब आ रहे ठीक है सर